हॅलो

हांव न्ही शामल उलयतां शामल वळखता वळखता आ हा आ तुमी तूं कोण

आ हा ती म्हाका न्ही गावांक आमच्या खूबशीं सुदारणां जावपाक जाय आशिल्ली शिक्षणां बद्दल ताज्यासाटी हांवें तुका कॉल केल्लो कि आमी सगळ्यांनी मेळून आमी सगळ्यांनी मेळून हागां एक बरें ये डेवलोपमेंट आमकां गावाक सुदारणां करपासाटी भुरग्यांच्या शिक्षणांक तांकां वयर काडपासाटी कोलिटी शिक्षण मेळपासाटी आमी कितें तरी हांगा करपाक जाय आशिल्ले

हय आ हा हय अशीं हय हय

आ आ ना म्हाका अशें कळ्ळें कि तूं बी मातशें म्हजे सारकेंच फुडें सरपाक सोदतां म्हणटगीर पळय आमच्या भुरग्यां मदी खूबश्यो कला आसात त्यो आमच्या भुरग्यांक किद जाता त्यो खंय ये मेळना तांकां ताज्यासाटी आमकां शहरांनी तांकां सगळें कडेन फेसिलीटि आसात आमच्या हांगा फेसिलिटी ना आमच्या न्ही सरपंचाक सुद्दां रिकवेस्ट करून आमकां खयंचे एक रूम जाय कितें आमकां बिन इमारत कसली जाय जाल्यार आमच्यानी ते ये करपाक जाता पूण आमकां आमच्या भुरग्यांक फुडें सरिल्ले आमकां म्हाका खूब ये आसा कि ते आमची भुरगीं फुडें सरूं जाय बरें बरें आ बरें बरें देव बरें करूं देव बरें करूं आ देव बरें करूं आ बरें दिसलें हा बरें दिसलें बरें